हैल्लो हांजी हांजी सर स्कूल दा बोल्ला ने आं ओ तुंदे हांजी महै ओह् तुंदे जाकते ई टैस्ट दित्ते दा हा टैस्ट च फेल होई दा ओ ते कन्नै कम्म कुम किश बी देना होऐ ते ओह् करियै नि औंदा ऐ ओह् स्कूल जी जी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ते होई नेईं ओ ही मैं पुच्छा दा हा महै मीटिंग ही पेरैंट टीचर दी मीटिंग ही ओह् बी नि अटैंड कीती ऐ ते ते बाकी जेह्ड़ा बी कम्म कुम देना होऐ कालेज कन्नै टीचर कन्नै बदतमीजी करदा थोह्ड़ी और बंक मारदा क्लासां कुते बेल्लै क्लास छोड़ियै नस्सी जंदा

अच्छा चलो ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ घर बी थोह्ड़ा ध्यान रक्खना बाकी नैक्सट जेह्के मंथ होगी पेरैंट टीचर मीटिंग ओह् अटैंड करनी असें तुसें ठीक ऐ हां नेईं यरो क्लासे क्लासे नि आंदा ऐ ओह् हां चलो कोई कोई गल्ल नि ठीक ऐ ठीक ऐ सर अस बी अपने पूरी तरफा अपने कोला कोशिश करने आं सर कोई बच्चे बच्चे होंदे उऐ नेह् जेह्ड़े थोह्ड़े नेईं मनदे टीचरें बी ठीक ऐ ठीक ऐ सर एही गल्ल करनी ही ठीक ऐ सर